हाँ हमारी सुगर सुगर की बीमारी है दवा चाहिए हाँ तो यह घुटना दर्द होता है थोड़ी घुटना दर्द की दवा मिलती है कोई तेल वेल मलने वाला और सिर विर में दर्द वर्द रहता है शरीर वरीर में वह पट्टी व वह पट्टी वट्टी बाँधने वाला जैसे कोई घाव आव चोट वोट लग गया मलहम अलहम सब दवा ले जाते हैं अच्छे होते हैं सब अच्छे बोलते हैं कि अच्छा डाक्टर है अच्छी दवा देते हो हाँ क्योंकि हमारी यह सुगर बहुत दिन से है बहुत दवा करी इलाज करवाई लेकिन ठीक नहीं हो रही है तो मैंने सोचा आपके यहाँ से मेडकल पर से दवा लिए थोड़े से बोले कोई जन कि जाओ वहाँ से दवा ले लो देखो अच्छी दवा देते हैं अच्छा हो जाएगा तो अच्छा है

ठीक है थोड़ा सस्ते में देना हमको अच्छे से दवा दे देना मैं पहरेज़ से खाएँगे क्योंकि बहुत तंग हो गई हूँ बहुत दिन से हमारी सुगर हो गया है ठीक नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा आपके यहाँ से मेडकल पर से दवा खाएँ बहुत जगह जगह से दवा करे लेकिन ठीक नहीं हुआ तो मैंने सोचा तुम्हारी जगह से दवा करें देखें अच्छे हो जाए तो अच्छी बात है तो वही मेरा घुटना भी दर्द करता है और थोड़ी पट्टी वट्टी के घाव वह चोट हो जाती है तो डाक दवाख़ाना दूर है ना तो मैंने सोचा है कि घर पर रखो पट्टी वट्टी बच्चे वच्चे को घाव लग जाता है तो पट्टी वट्टी लगाने के लिए दवा ऐसे सब काम करेंगे दो डाक्टर के यहाँ कितना दूर जाएँगे

ठीक है दे देना हमारे क्योंकि सिर उर दुखता है हमेशा और सिर की दवा दे